राजस्थान में व्यावसायिक क्षेत्र सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों का समाधान बहुत ही गहनता से करते हैं ऐसे उद्योग जहाँ पर पर्यावरण को नुकसान ना हो वही उत्पाद और उत्पाद से जुड़े प्रोडट्स बनाए जाते हैं और रिसाइकल हो सकें ऐसे उत्पादों को वो रिसाइकल करके दोबारा काम में लेते हैं उनके उद्योग धंधों से निकले हुए हानिकारक पानी और धुएँ को वो फ़िल्टर करते हैं अगर किसी कारणवश या जानबूझ के कोई उद्योग धंधा इस पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसकी शिकायत करते ही सरकार द्वारा तुरंत एक कड़ा उसके अगेंस्ट कार्यवाही करती है इसी के साथ साथ ऐसे रासायनिक स्याही इत्यादि को छपाई या समाचार पत्रों द्वारा काम में नही लिया जाता वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर फूल पौधों से बनी हुई स्याही इत्यादि को वो काम में लेते हैं